उलजों सुथेनाय बा निथिं निथिंखौ निथिं आरो बा क्लसेट बेखौहाय खालामनानै आं जोबोद मोजां मोनो आरो बिदि आंना फारटिकुलार टाइम गैया बेफोरखौहाय ओह उल बा उलनि बस्थु बि क्लसेट बा निथिं खालामनाया आङो ओह जेब्ला टाइम मोनो आं जेब्ला फ्रि टाइम जायो बा जेब्ला आङो सानावहाय आं खामानि माव मावनानैहाय मोनाव आङो दसे फ्रि टाइम मोनो होमबा आङो बे निथिंखौहाय खालामो आरो आं निथिंजोंहाय बिदिनो बेगफोर बानायो बेग थफिफोर बानायो आरो गस्लाफोर बानायो आरो बिदिनो खालामनेनै जेन्बा आं फ्रि टाइमाव खालामनानै आं जोबोद मोजां मोनो आरो बिदिनो आङो बानायनानैबो फानो आरो जोबोरानो जेनबा आंनिफाय बायनानै जोबोनानो आंनि खामानिखौ नुना जोबोरानो मोजां मोनो थ' अब्ला बांसिन गोसो जायो खालामनो आर बांसिन आं कालारफोरखौहाय लाइट कालारावहाय मोजां मोनो लाइट कालारफोरजोंहाय बानायनानै लाइट कालार गोमोजों गोमोजों लाइट निला कालारफोरखौहाय मिक्स खालामना मोजां मोनो आरो कालार बिदिहाय आं कालार गाब बेलेग बेलेग गाबनि कमिउनिसन खालामनानैबो मोजां मोनो जेनबा मेनलि नोङो रेथिं खालामोबा नोङो कालारनि सायावबो डिपेन्ट जायो नों मा कालारजों बानायदों नों मा कालारजों बानायाखै खायसे मिलायै खालारखौ बानायबा नोंना बेहाय एट्रेक जाया थ' नोङो मेन पकासा नोङो बस्थु बानायोबा नोङो कालारखौबो मोजां सयस खालामनांगौ आरो मोजां आरो डिजाइन डिजाइनफोरखौ आं बिदिथ' मानसिनिफाय बिदिथ' सोलोङाखै दायरेक्ट मानसिजों आं जास्ट इउटुब बा गुगोल नेटफोराव नायनानैहाय आं सोलोंदों आरो बे मोनसे हबिसो बिदि आं प्रभिशनेल बिदि नङा होमबाबो आं बिदिखौ हबि हिसाबै खालामो आरो बानायनायाव थ' इसे टाइम लायो होमब्लाबो जेब्ला प्रडाकआ फिनिस जायो होमबा नुनानै मोजां नुयो मोनो मेनलि बेनो आरो कालार कमिनिसोनानो मेन नों बिदि निथिंबा माबा खालामनायावहाय आरो पेटार्न पेटार्नफोराबो मेन नों मोंजां पेटार्न होनो हायोबा साबसिन आरो